ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں وہ بہت کم ہی استعمال کرتے ہیں ٹیکنالوجی سے وہ دور رہتے ہیں جو بڑے بزرگ ہیں ایک تو وہ سب سے پہلی جو بڑی چیزیں ہیں تو وہ فون کو ہی نہیں رکھتے ہیں اور بقدر ضرورت جو فون کو رکھتے ہیں تو بس اپنی باتیں بھی کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے اگر ہوتی ہیں تو ان کو بس لے لیتے ہیں ساتھ میں اور کوئی بھی بات ان کو پہنچانی ہوتی ہے اپنی امت کی طرف تو وہ بتا دیتے ہیں کہ اس طرح سے ہم کو عمل کرنا ہے اور اس طرح سے ہم کو کام چلانا ہے کس طرح سے ہم کو امت میں کام کرنا ہے ایک دوسرے کو تلقین کرنا ہے ایک دورے کو اپنی طرف بلانا ہے تو وہ پہلے ہی اپنا بتا کر کے اس سے الگ ہو جاتے ہیں سہی طریقے سے ان کی ویڈیو بن جاتی ہے لیکن وہ اپنا وقت ٹیکنالوجی کی چیزوں میں جیسے کہ فون وغیرہ میں یوٹیوب میں فیس بک میں اور بہت ساری ویڈیو جیسے انسٹاگرام ہوا اس میں اپنا وقت نہیں لگاتے ہیں ایک تو ان کا زیادہ تر وقت جو جاتا ہے وہ للٰہیت میں جاتا ہے اللہ کے لیے نکالے رہتے ہیں اپنا وقت اور ان سے جو بچا کھچا ملتا ہے جو ان سے ملنے جلنے والے آتے ہیں ان کو اپنا وقت دے دیتے ہیں اور جو بچ وقت بچ جاتا ہے تو وہ رات میں جیسے جلد سوتے ہیں تو ان کو صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہوتا ہے تو وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں اس کے بعد جب فجر کی نماز کے لیے جلدی اٹھنا ہوگا تو سب سے پہلے فجر سے پہلے وہ تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں تو وہ رات میں جلد سے جلد سونے کا اہتمام کریں گے تب جا کر کے صبح اٹھ پائیں گے اس کے بعد تہجد جب نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر اپنا ان کا ایک اصول ہوتا ہے زندگی گزارنے کا وہ اپنا ٹیکنالوجی سے بہت ہی دور رہنا پسند کرتے ہیں لیکن استعمال کرتے ہیں کم سے کم کرتے ہیں اپنی باتوں کو دوسروں تک اچھی طریقے سے بس پہنچا دیتے ہیں